बिबारखौ गायनानै बारोब्ला जों गोसोखौ जोबोर गोजोन्नाय मोनो बिबारखौ नुबोला जोङो अन्नो ओंखारो जों बे बिबारखौ जों इसोरनो बावनो गोसो जायो आरो लोगोसे बे बिबारा जुदि मोजाङै बारोब्ला जों खानो अनो आरो जोङो

अन्नाय फैयो लोगोसे बिबारनि महरखौ नायबाय थानो लुगैयो लोगोसे बे बिबारजोंनो गासैबो न'नि बावनदारि गासैबो सिमाफोरखौबो साजाय जोबनो दोन्नो लुगैयो आरो बे बिबारखौ जों बेबायदिनो थाबाय थाजानो लुगैयो मानो होनबा बे बिबारनि महरा जेरै समायना बेबायदिनो थाबाय थाजानो लुगैयो बिबारखौ जोङो बारगाजानो बायो आरो बा बोराय जानो बायो बिबारनि महरखौ नुबोला बयबो अन्नो ओंखारो आरो जोङो बिबारजोंनो लोगोसे गासैखौबो जोङो साजायनो हायो बिबार गैयाब्ला जोङो जेबो बावनो हाया बा साजायनो हाया बिबारजों सो लोगोसे जों गासैखौबो साजायनो हायो जों माखासे बिथिङाव जों बिबारखौनो नांगौ जायो न' बांनि साजायनाय लोगोसे बावनाय खिनियावबो जों बिबारजों साजायो बेनिखायनो बिबारनि बारनाय नुबोला जों गोसोखौ गोजोन्नाय मोनो सान्थि मोनो रागाफोरखौ खारनाय मोनो बिबारनि माखासे गावदां महरानो मानसिनि रागाफोरखौ सोलायहोनो हायो बिबारनियावहाय गोबां गाबनि दं माखासे गोजा गुफुर गोमो बबेबा मोनसे गाबखौ नुबोला जों बिराद गोजोन्नाय मोनो बेफोरबायदि बिबारखौ जोङो गायनो लुगैयो गायबाय थानो लुगैयो साजायनो लुगैयो बेफोरबायदि